मूंखे सभिनी खां वधीक एतिहासिक किताबूं पढ़णु वणंदो आहे छो जो की हिन एतिहासिक पुस्तकनि में असांजी पीढ़ियुनि जी जेके पीढ़ीयूं हली वयूं या पुराणे समय जी ॻाल्हियूं पुराणे समय जी एतिहासिक वीचारनि जी धाराऊं प्रकट थींदी आहे हाली में थोरा ॾींहं पहिरियां मां हिकु पुस्तक पढ़ी जंहिंजो नालो हुयो इश वाकुश की वंशज राम हिन किताब में राम भॻवान जे बारे में सभु ॾिनलु हुयो की राम भॻवानु कीअं पंहिंजी संघर्ष खे पार करे पंहिंजी जीवन में अॻियां वधियो ऐं त पोइ हुन किताब में राम भॻवान जे ऐं रावण जे विच में जेको युद्ध थियो हुन जे बारे में बि ॿुधायो वयो आहे हिन किताब खे पढ़ी ॾाढी ॻाल्हियूं असां सिखी सघंदा आहियूं पंहिंजे इतिहास खे ॼाणे सघंदा आहियूं ऐं सुठी सुठी विचार खे धारण करे सघंदा आहियूं मूंखे त इहे किताब ॾाढी वणी ऐं मूंखे एतिहासिक किताबूं पढ़णु ॾाढो वणंदो आहे